हमरा सबके देखबाक लेल मे चिड़िया जे अछि से अधिकतर सुगा सुगा छै जेना एकटा पोरकी कहै छै देहात देहाती भाषामे पोड़की भेलै कचबचिया भेलै कौआ भेलै ई सभ ऊपरमे खोता लगेलक अपन घोसलामे रहल आ आओर जानवरके अथी चिड़ैके तऽ नहि कहब एकटा चिड़ै होइ छै जे ओ तारो गाछमे खोता लगबै छलैया ओहनो चिड़ै होइ छै तऽ ओ सभ आब नहि एहिठमा छै तऽ अधिकतः भेल सुगा भेल तखन सऽ ई अहाँके परवा भेल कबूतर जेकरा कहै छै इएह सभ भेल देखैमे सुनलहुॅं